गुजरात राज्य में बरसाति जाम घटि पवंदी आहे उन हिसाब सां हिते गरम मसाले जी पैदाश वधीक थींदी आहे जीअं की जीरे जी फसल थींदी आहे ऐं ओर जी फसल थींदी आहे कारा मिर्च लौंग जाणु इन्हनि सभिनी जी फसल सुठी थी वेंदी आहे हिते ऐं जीअं कपां आहे कपास चवंदा आहियूं कपां जी पैदाशु हिते थींदी आहे ऐं चौमास जी सीजन में जीअं गनो आहे चांवर आहे हुन जी पैदावश हिते थींदी आहे पोइ ऊन्हारे में ऐं कणिक थींदी आहे बाजरी थी वेंदी आहे हिते पोइ सियारे में जीअं की फ्रूट सुठा ईंदा आहिनि साई भाॼियूं सुठियूं अची वेंदियूं आहिनि साई भाॼी पालक मूरी गजरु इन्हनि सभिनी जी बि हिते खे खेतर सुठी थी वेंदी आहे बाक़ी बरसाति जे हिसाब सां हिते अनाज जी जाम घटि आहे